हमरा खीर बढ़िआँ बनबय अबैए खानामे ओ बाल बच्चाकेँ नीक लगै छै ओहिमे दूध पड़ै छै ओहिमे अथी किशमिश पड़ैत छै ओहिमे दालचीनी पड़ैत छै ओहिमे चिनिआँ बादाम पड़ैत छै ओहिमे चीनी पड़ैत छै ओहिमे अहाँके नारियर पड़ैत छै ओहिमे दालचीनी पड़ैत छै ओहिमे पूरी बनैत छै ओहिमे सब्जी बनैत छै तऽ ओहिमे सब्जीमे मसाला पड़ैत छै हरदि पड़ैत छै ओहिमे धन्नी पड़ैत छै ओहिमे मिर्ची पड़ैत छै ओहिमे गोट पड़ैत छै ओहिमे गरम मसाला पड़ैत छै ओहिमे कट्टूके मसाला पड़ैत छै आ ओ बच्चासभकेँ नीक लगैत छै बच्चासभ कहलक इएह खाना सुन्दर छै तऽ ई अहाँ बनाउ ओ बनबैत छियै सब्जी बनै छै सब्जीमे आलू दियौ कोबी दियौ ओहिमे परवल दियौ ओहिमे कदीमा दियौ तकर बाद ओहिमे कनी प्याज काटि कऽ दियौ कनी धन्नी पात दियौ कनी लहसुन दियौ कनी अदरक दियौ मसालासभ मिला कऽ ओकरा बढ़िआँसँ सुन्दरसँ बनाउ सभ बाल बच्चाकेँ खियैयौ ओकरा बच्चाकेँ पानि पियाउ सुन्दरसँ सभकिछु कए कऽ तऽ उएह सब करू बच्चा सबके

आओर किछु अहाँके सुन्दरसँ पानि आनि कऽ दियौ सुन्दरसँ थाली धोए कऽ दियौ गिलास धोय कऽ दियौ बच्चाके आगाँ

इएह सब सब सुन्दरसँ बनाए कऽ बच्चासभकेँ खाना खिलाउ